ٹیکسی سروس ٹیکسی سروس ہاں میں جو ٹورسٹ آئی ہوں باہر سے دہلی سے اور ہمیں یہاں ویزٹ کرنا ہے مارٹن فورٹ اور اس کے اردگرد جو جگہیں ہیں وہاں میری فیملی بھی ساتھ ہے تو آپ کا کیا رہے گا یہ کیا چارج کریں گے اور آپ وہاں جا سکتے ہیں ہم رکے ہیں یہاں بلواڑ میں ایک ہوٹل میں بارہ ہزار ہم چار چار آدمی ہیں اور جو ہے لیکن بارہ ہزار تو بہت زیادہ ہو جائے گا آپ اس میں کچھ کم تو نہیں کر سکتے ہاں پھر آپ کو ہمیں سے پک کرنا ہوگا پھر ہمیں آپ مارٹن فورٹ لے جائیں گے ساتھ ہی میں آپ کو ہمیں وہاں یہاں شاپنگ کرانے کے لیے بھی رکنا ہوگا اور پھر جو ہے وہاں پہ جو آس پاس کی جگہیں ہیں وہاں بھی لے جانا ہوگا لنچ ڈینر بھی آپ کو ادھر ہی سے ہمیں کرانا ہوگا اور پھر جو ہے آپ کو شام کو ہمیں واپس جو ہے گھر پہ وہاں پہ چھوڑنا ہوگا جہاں ہوٹل میں ہم رکے ہوئے ہیں تو اس کے لیے میں چاہ رہی ہوں میں آپ کو چھ ہزار دوں اوہ آپ تو بڑھا رہے ہے لیکن ابھی تو ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ابھی ایک ٹیکسی ڈرائیور سے میں بات کر رہی تھی اس سے تو چھ ہی ہزار میں مان گیا چلیئے ٹھیک ہے چلیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایڈریس میں آپ کو میں آپ کو ایڈریس بھیج دیتی ہوں